मां हिमालय बैडशीट ए टॉवल मां हिकु बैडशीट वरिती हुई ॿ टे महिना अॻु ॾाढी सुठी हुई हुन सां गॾु मूंखे ॿ विहाणे जूं छऊं बि मिलियूं ऐं अघु बि जाम वाजिबी हुयो ऐं हिन जी जेका डिजाइन आहे ॾाढी वणदड़ हुई जेका सभिनि खे ॾाढी वणे पई त जाम उहो तारीफ़ पिया कनि जेको बि ॾिसे पियो हुन जी जाम तारीफ़ पियो करे ऐं पुछनि पिया त किथां वरिती अथई त मां हुननि खे सभिनि खे इहे सलाहु ॾियां पई त हिन दुकान तां वरिती आहे ऐं जाम उहो चादरु मुलायम ऐं नरम हुई जेका ॾाढी सुठी पई लॻे